आ हॅलो गूड मॉर्निंग प्रिंसिपल कशी गूड मॉर्नींग पिवन कशी आसा तुमी कितें जालें कितें प्रोब्लेम आसा तुका अरे खंयचीय क्लासीची भुरगीं आयकना आनी खंय खंय खंयचे फ्लोरार ते सांग म्हाका अरे तर आतां कितें उपाय जाय तुका म्हाजे कडल्यान कितें कशे प्रकारान हांव तुका मदत करपाक शकता ओके हांव प्रिंसिपल मॅडमाक हांव प्रिंसिपल हांव टिचरीक सांगता की मातशें तांकां लक्ष दिया आनी तांकां तापय म्हणून आनी कसलीय त्रास जाता तुका काम करपाक ओके तेजो आमी आमी उपाय सोद्या वांगडा बसून मिटींग करून आनी आनी एक तुका कितें विचार म्हाका सांग तुका आनी बालडी उबारपा कितें च्या करपा या कितेंय फायले व्हरपा बी कितें त्रास जाता कमरेन बी ओके हांव हांव स्कुलाच्या शाळेच्या बजटान वयल्यान तुमकां राशनाची कमी विनती करता जाले तुजे सगळे प्रोब्लम हांव सोल्व करता ओके धन्यवाद